چند سال پہلے کی موبائلس اور اب کے موبائل فونس بہت فرق ہے نیے موبائل فونس پرانے سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں ان میں لیٹسٹ پروسس کیمراز اور سافٹویئر ہوتے ہیں ان کی بیٹری بہت اچھی اور بہت ٹائم تک چلتی ہے نئے فونس ریگولر سافٹویئر اپ ڈیٹ ملتا ہے جو سیکورٹی پیچز اور نیو فیچرس کو ایڈ کرتے ہیں پرانے فونس کے لیے اپ ڈیٹ ملنا کم کم ہوتا ہے اور سپورٹ کا سمے بھی کم ہوتا ہے اس لیے پہلے کے فون سے زیادہ اچھے آج کے فون لوگ پسند کرتے ہیں نیٹورک بھی جو ہے پہلے سے زیادہ اب کا اچھا ہے پہلے فائیو جی ٹو جی نہیں تھا لیکن اب فائیو جی ٹو جی وہ فائیو جی فور جی یہ سب ہمیں ملتا ہے ہم ماہانہ میں جیو کی سم یوز کرتی ہوں جس میں میرا ماہانہ تین سو سے چار سو کا خرچہ آ جاتا ہے اور اس کا نیٹورک بھی بہت اچھا کام کرتا ہے میں اپنی جیو کی سم سے بہت زیادہ خوش ہوں